हैलो हां जी महाराज केह् हाल चाल ऐ तुं'दा बस ठीक ठाक मोनिका होर बोला दियां न अच्छा अच्छा अस बी बोला ने आं इत्थुं दा गै कटरा दा बोला ने आं अस सेब चाहिदे न थुआढ़े सेबें दे खेत्तर न हां ते ओह् महां थोह्ड़ा भाऽ शाऽ करी लैचे ते असें फ्ही लाई लाओ स्हाब असें पूरे कटरे च सप्लाई करनी ऐ

अच्छा ट्रकै स्हाबें बेचने होन्ने आं ते लग्गी जंदा ट्रक इक कटरे च कटरे ओह् इन्ना टूरिस्ट आंदा ओह कोई टेंशन नेईं ऐ तुस रेट सनाओ नी हां हां दो सौ पेटी लगी जन्दी ऐ दुए दिन बी फिर हां हां ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ